दाउ फिसिनायनि फास्ट जाहोनानो जाबाय बा प्रथम जाहोनानो जाबाय गावनि रैखाथि खालामनो थाखाय दाउनि न' बेखौ साफा न' लाखिनांगौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरो ओजा जानाय लोंनायनि दाउखौ नायनांगौ दै आदार दाना बेफोरखौ आरो गेजेर गेजेर मुलि भेतेनारिफोरा लाबोनानै होनो नांगौ जेन थाबनो बेरामा मोना आरो बिसोरनि बाहाखौ एसे मोजां जायगायाव बानायनांगौ जेन सानदुंबो मोनो एसे सायनाबो मोनो ओमफ्राय दाउ फिसाफोरखौ मोजाङै जोथोनाव लाखिनांगौ बाहाफोरखौ मोजांनो होनांगौ जेन बिदै दैयोब्ला जेन मोजांनो बिदै दैनो हायो आरो मोजांनो फिसा खांनो हानाय बायदि एसे मानसियाबो नायनांगौ माबायदि होनांगौ माबायदि मा नांगौ ओमफ्राय बेलेग दाउफोरा बाहा बेलेग दाउफोरा जेन बे बिदै दैनाय जायगायाव उथिनो हाया नस्थ' खालामा बेबायदि नायनांगौ मानसिया आरो खि हासुदैफोरखौ सिबबाय थानांगौ साफा खालायबाय थांनागौ आरो दाउ फिसाखौ दाउ फिसा एक्सथ्रा दिहुननांगौ बासा आरो गेदेदफोरखो गेदेर दोननांगौ जेन सौज्लाया सौज्लायनानै जेन दुखु मोनज्लाया बिदिनो बेलेग बेलेग दोननांगौ आरो दाउ फिसिनो बहुद जाहोन दं बेरामा थाबनो मोनफैयो आजिखालिथ' बेफोरखौबो एसे नायनो लागा जायो जेन बेरामा मोना आरो न'फोरावथ' ओरैनो दाउ लाग्राबायो जाथा माथा जानो कारने बेफोरखौबो नायनो गोनां जायो जोबना दोननो हाब्ला मोजां आरोना बहुद दिस्टार्ब खालामोना दाउफोरा बिसोरनि बिदिनो बाहाखौबो मोजांनो लाखिनांगो आरोमा एसे जेन न'नि गोजानाव दोननांगौ बिदिनो आरो मा बुंगोन दाउफोरखौथ' नांगौनो मानसिनो दाउ बिजनेस खालामना जानो हाब्लाथ' मोजांआनो बहुद फैसा फैयो बहुद फैसा इनकाम खालामनो हायो दाउजोंबो माने दाउखौ जथ्न' लाखिनांगोन नायबाय थानांगोन आरोना मोजांनो बाहाफोरखौ नायबाय थानांगोन साफा लाखिनांगोन होम्बासो दाउनि फैसा आरजिनो हागोन दाउनि फैसा मोननो हायो आरोना आं बेखौनो बुंनानै आंनि बुंनो गोनां खोथाखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय